धर्म जेह्ड़ा सब तू बड्डा इक्क मतलब साढ़े लोक जेह्के न ओह् धर्म गी मनदे बी है'न ते ओह् धर्म अस बी सारे मनदे बाकी धर्म जेह्ड़ा होर लोकें ईं बड़ा सारा मतलब बड़ियां चीज़ां सिक्खनै मिलदियां असें ई धर्म कोला अपने धर्म गी जेह्ड़े जेह्ड़े जि'यां जि'यां फाॅलो करदे भाई हर इक मतलब इंसान दा अपना अपना धर्म होंदा होर अस फाॅलो करदे उं'दे कोला अ'सेंगी बड़ियां हारियां चीज़ां सिक्खे ई लभदियां होर जेह्ड़े जि'यां मतलब अस दिखचै तां पैह्लें पैह्लें लोक होंदे जेह्के तां ओह् बड़े धार्मिक होंदे हे अस अज्ज बी दिखचै तां स्याने स्याने लोक जेह्ड़े साढ़े ग्रांंऽ बिच बड़ियां धार्मिक गल्लां करदे होर साढ़ा मन करदा उंदे कोल अस बौह्कुचै कुदै टैम कड्ढियै ते उंदियां स्यानियां स्यानियां गल्लां सुनचै धार्मिक गल्लां बड़ियां परानियां जेह्कियां पराने जमाने दियां अजकल दे लोकें ई कुत्थें पता लेकिन फिर बी असें कोशिश करना चाहिदी की जेह्ड़ियां परानियां गल्लां अस सिखचै होर धर्म गी फाॅलो करचै जेह्का साढ़ा धर्म ऐ भई जां मतलब बाकी होर साढ़े दिक्खेआ जा तां लोक धर्म उप्पर बड़ियां सारियां मतलब लड़ाइयां बी होंदियां पैह्लें पैह्लें दिक्खेआ जा तां धर्म उप्पर लड़ाइयां बी होंदियां साढ़े इत्थें दिखचै मतलब साढ़े जेह्का समाज च बड़े सारे लोक भाई किश होंदे जेह्के आखदे मेरा धर्म जेह्का इ'यै बड्डा धर्म ऐ होर मतलब दूआ धर्म आह्ला आखदा के मेरा बड्डा धर्म ओह्दी बजह कन्नै लोकें च जेह्के थोह्ड़े मतलब उ'नेंईं इन्ना पता निं होंदा ओह् लड़ाइयां शुरू होई जंदियां हियां निक्की निक्की गल्ला उप्पर होर जेह्दा बड़ा मतलब जेह्की आम जनता जेह्की आइयै आम नागरिक उसी बड़ा नकसान पुजदा ओह्दे कन्नै हून जेह्ड़े लोक जेह्ड़े थोह्ड़े समझी गेदे भाई उ' नेंगी पता के धर्म च मतलब सभनें दा बराबर गै होंदा ते ओह्दी बजह कन्नै लड़ाइयां लड़ुइयां घटी दियां होर जेह्के साढ़े हू'न इत्थें दिक्खो साढ़े इंडिया बिच दिक्खो साढ़े इत्थें जम्मू कश्मीर च दिक्खो तुस तां धर्म उप्पर गै मतलब बड़ा गै होर बड़ियां सारियां इं'या मतलब पाॅलिटिकल पार्टी ऐ अजकल धर्म दे बेस पर बनना शुरू होई दियां लेकिन असेंई ऐसा नेईं करना चाहिदा क्युंकि साढ़ा इंडियन जेह्ड़ा काॅन्सि्ट्यूशन ऐ ओह्दे च जेह्ड़ा साढ़ा धर्म दे बारै च हर इक धर्म गी बराबर रक्खेआ गेआ ऐ के सारे धर्म जेह्ड़े बराबर न होर अपने अपने धर्म गी जेह्ड़ा बंदा चाह् ओह् जिस धर्म गी चाह्ओह् उस धर्म गी फाॅलो करी सकदा ते ओह्दे कोल इक् मतलब फंडामेंटल राइट न साढ़े ठीक ऐ ते बाकी हू'न दिक्खेआ जा तां साढ़े इंडिया च बड़े सारे धर्म दे लोक रौंह्दे जि'यां अस हिंदु मुस्लिम सिक्ख इसाई सारे जेह्के न ते ओह् रली मिलियै रौंह्दे बड़ी चंगी गल्ल ऐ इक के भाई अपने अपने धर्म गी फाॅलो करदे लेकिन इक दूए गी पूरी सपोर्ट करदे पूरा मतलब ओह्दी जेह्ड़ी खुशियां जेह्कियां तेहार होंदे सारियां खुशियां इक दूए कन्नै रली मिलियै बनांदे होंदे न बाकी दिक्खेआ जा तां साढ़े बाकी अस बाह्रली कंट्रियें दी गल्ल करचै तां म्हाराज धर्म ते उत्थें बी चलो ठीक न मतलब बराबर ते ऐ सारे लेकिन फिर बी उत्थें जेह्ड़े जादै धर्म जिस धर्म दी जादै लोक रौंह्दे तां होर उत्थें उंदा जादा दबदबा रौहंदा होर जेह्के घट्ट जिन्दा घट्ट होंदा ते ओह् उंदा उप्पर जादै मतलब प्रेशर पांदे ओह् लोक अपनी गल्ल मनाने दी कोशिश करदे ते साढ़े इंडिया च ऐसा निं ऐ एह् जेह्का बी जिन्ने बी लोक है'न मेजोरिटी माइनाॅरिटी जेह्की बी ऐ जादै घट्ट ओह् सारें ई बराबर हक थ्होंदा ओह् अपने अपने कम्म मतलब अपने अपने धर्म गी फाॅलो करदे होर स्कूलें बिच बी मतलब जेह्ड़ा चीज़ां जेह्कियां सखाइयां जंदियां के भाई हर इक धर्म बराबर होंदा होर असें सारियें चीज़ें गी बराबर दे सारा धर्में ई बराबर दिक्खना होर मतलब बराबर फाॅलो करना होर असें एह् इक गल्ल ते एह्बी ऐ के असें हर धर्म कोला सिक्खना मतलब धर्म कदें गलत निं सखांदा ऐ जो बी धर्म च सखाया जंदा सब स्हेई गै होंदा हू'न साढ़ा दिक्खने दा नज़रिया जेह्का लोकां जेह्का ओह् कुतै अलग अलग होई सकदा लेकिन धर्म कदें कोई गलत चीज़ निं सखांदा होर असें स्हेई चीज़ां जेह्कियां धर्म कोला सिक्खनियां चाही दियां हू'न अस हिंदु हिंदुइजम गी दिक्खी लैओ मुस्लिम गी दिक्खी लैओ सारे लोक अपने अपने धर्म गी फाॅलो करदे होर अच्छी अच्छी मतलब चीज़ां जेह्कियां होंदियां ओह् अडाॅप्ट करदे मतलब असेंगी चाहिदा केह् जेह्का असेंगी कुरान पढ़ियै जेह्कियां चीज़ां असेंगी अच्छियां लगदियां ओह् असें ओह्बी अपनानियां अच्छियां होङन पर गीता चा बड़िया सारियां चीज़ां सिक्खनियां होर अपनी लाईफ च असें इ'नेंगी अग्गें इम्पलीमेंट बी करना चाहिदा एह् सिस्टम बाकी ठीक ऐ धर्म दे बारे च धर्म जेह्ड़ा म्हाराज इक्क मतलब न्याय दा कम्म करदा होर मतलब